मूंखे लूडियो खेलणु वणंदो आहे मां पंहिंजे घर परिवार सां वई करे खेॾींदी आहियां असां सभु साहेड़ियूं घर मां वई ऑनलाइन ते लूडियो खेॾींदा आहियूं लूडियो मां असांखे इहा सिखण लाइ मिलंदो आहे की जीअं त असां छक्को फिटी कंदा आहियूं त हर बार छ्ह न किरंदा आहिनि पर असां रांदि खेडींदा आहियूं तीअं ई जिंदगी में हमेशह शुखुर करे हलिजे कॾहिं सुखु त कॾहिं दुखु ईंदो आहे हमेशह खुशु रहिजे